हमर नाम जे छै अमृत कुमार भेलै आओर हमर हमर पिताजीके नाम जे छै विजय कुमार महतो भेलै आओर हमर माताजीके नाम जे छै ओ भवानी देवी भेलै आओर हम जे छिए मतलब पढाइ करै छिए आओर हम घरसँ बाहर रहिकऽ पढाइ करै छिए आओर हमर जे छै मतलब हॉबीज जे छै ओ किरकेट छै आओर हमर फेवरेट कलर जे छै ओ ब्लैक छै आओर जे छै हमर बाहरमे मतलब रहै छिए आओर वहाँ पढाइ करै छिए आओर क्लास वगैरह जे होइ छै ओ करै छी सब दिनसँ बाहरमे रहै छिए कभी कभार मतलब घर जाइ छिए आरामसँ पढाइ करै छी आओर खेलकूद भी करै छी साथमे कभी कभी घूमैके जे छै साथमे घूमै भी छिए साथमे आओर कॉम्पटिशनके भी तैयारी करै छिए साथमे